दा आंनि लाइफआवथ' सोलिफु जाथाया आङो स्कुलाव मावगासिनो सामफ्रामबो बेनो डेलि लाइफ बेनो मोजाङानो जागासिनो स्कुल गथ'फोरनि आरो टिचारनि आंनि इन्टारेकसन आ मोजां जायो मालाबालाय सरि मालाबा बिसोर दुस्थ' बानायबा रागा जोंफ्लाङो बाट आं बिसोरो आंखौहाय मानि मोजांङै रायलायफिनो आरो बेखायनो आङो मोजां मोनो मानि अननाय आंबो अननाय होफिनो बिसिनो नाथाइ बिसोरो गोसोआव दालाथों आरो आङो टिचारफोरजों आंनि कालिगफोरजों आरो मोजां रिलेसनाव लाखिदों आरो लाखिबाय थानो नाजागोन बेफोरनो जाहैबाय सोलिफु जाथाइ